म्हाका बारीकपणांसानूच पेंटींगाची खूब आवड हायेन जेन्ना बारीक आसलेले तेन्नाच्यानूच पेंटींग करपाक स्टार्ट केल्ली पूण जशें जशें व्होड जाले तेन्ना म्हागेलो सगळ्याच्या कठीण अशें हाये काडलो म्हणटा तो वाग वाग काडटा आसतना हांव खूब शिकले तेतूंतल्यान तेगेले कान कशें आसता तोंड कशें काडपाक जाय नाक कशें आसता नाका ते बारीक बारीक बुराक घालपाक पडटा दोळ्यांक ती शेडींग दिवपाक जाय तेजे ते सारकें लायन ड्रॉ करपाक जाय तेजे नंतर तेगेली ती ल्हेंव काडटा आसतना पेन्सीलीची टोंक कशी धरोप तेयीं बीन हांव शिकलें आनी दुसरीं म्हणटा ते कठीण अशे म्हागेले म्हाका दिसता हांयेन एक्रिलीक कलर यूज करून काडलेलें तें पेंटींग त्या पेंटींगांत हायेंन पेन्सील यूज करनासतना कलरच यूज करून हायेन तें ड्रॉवींग काडले डायरेक्ट तें काडटा आसतना म्हाका शिकपाक मेळ्ळें की म्हाका एक म्हळ्यार कळ्ळे की हांव इतले बरें पेन्सील घेनासतना ड्रॉवींग सुद्दां काडपाक शकता म्हण आनी तेतूंतल्यान म्हाका कळ्ळें की पिशॉल मातशें हाल्लें जाल्यार कितलो त्रास जाता तो ब्रश मातशें अशें तशें भितर भायर सरपाक जायना तितूंत तें कावळे काडटा जांव माड काडटा तें सगळें काडटा आसतना ब्रश कशें कशें हालोवपाक जाय तें म्हाका तितूंतल्यान जाणून येले